हमारे विचार से हमारे गाँव के लोगों को परिवहन और यात्रा के लिए बहुत ही कठिनाई है बहुत सड़क ठीक नहीं है जिसके कारण बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं चल सकती हैं और हम जिसके पास बाइक है वो बाइक से ये साइकिल है साइकिल से और जिसके पास वो भी नहीं है वो पैदल ही जाकर कुछ सामान खरीद ले सकते हैं या समाज के लिए हमें बहुत ही जरूरी है परिवहन जिसके कारण हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ खरीदना भी पड़ता है तो हमको उतना दूर का रास्ता लंबी यात्रा पैदल ही सफ़र करना पड़ता है और हम इसके वजह से कर नहीं पाते हैं क्योंकि सबके पास गाड़ी और वाहन का पर सुलभ नहीं है सबके पास नहीं है सब नहीं कर जा सकते हैं जिसके पास है वो आराम से जा सकते हैं और जिसके पास नहीं है वो क्या करता है वो पैदल जाने की जाता है और इसके वजह से उचित काम भी नहीं हो पाता है हमें सब लोगों को परिवहन जरूरी है गाड़ी जरूरी है और सड़क महा जरूरी है सड़क रहने के उस पर हम कोई भी सवारी से जा आ सकते हैं और अपनी सामान कुछ खरीद पा सकते हैं इसलिए हमें जरूरी है कि आप सड़क ठीक से होना चाहिए